مہاتما گاندھی سلمان کان نرندر مودی و ووراٹ کو کوہلی سح ہارو ش روخ خان عبدالکلام عویسی اویس کبیر خان